असें इक पक्खा लैता हा ओह् मतलब कि बड़ा गै खराब हा दे ओह्दे जेह्ड़े पर हे ओह् ढिल्ले हे ते उस कारण ना पक्खा साढ़ा मतलब कि खुह्ल्ली जंदा हा ते पक्खा इन्ना खराब हा कि मतलब कि जेह्ड़ा केह् आखदे उसी पक्खे दी ग्रीस ही ना ओह् बी मतलब कि निकलदी ही कदें कदें पक्खा पक्खे दे कदें पर ढिल्ले होई जंदे हे ते कदें कदें केह् होंदा हा कदें कदें केह् होंदा हा कि रातीं टाइम ना अस सेई बी नेईं सकदे हे पक्खा मतलब कि अवाज करदा हा इ'यां गर्र गर्र दी अवाज करदा हा इ'यां जोरी जोरी अवाज करदा हा ते अस ना सेई बी निं सकदे हे उ'न्ने रातीं बी अवाज करनी सवेरे बी अवाज करनी फिर दिनें बी अवाज करनी बड़ी जैदा अवाज करदा हा ते फिर उत्थूं बाद पक्खा हा जेह्ड़ा ओह् कदें कदें इक बारी ओह् तार कन्नै ना तार ढिल्ली होई लाइटें दी ते पक्खा ना डिग्गी गेआ इन्ना जैदा ढिल्ला हा ते बड़ा गै खराब पक्खा हा मतलब कि शैल नि हा बड़ी जैदा उन्नै अवाज करनी ते उस जिस हट्टी बिच्चें अस लैता उस हट्टी बिच असें बापस कीता उ'न्ने बापस बी निं कीता ते असें त्री दो दो तिन्न दिन मतलब दो तिन्न दिन दे बाद असें ना इक ओह् करने पौंदा हा केह् आखदे उसी सैल्ल निं होंदे जेह्ड़े सैल्ल पाने पौंदे हे ते असें दूए त्रीए दिन ना ओह्दे पक्खे दे सैल्ल नमें पाने पौंदे हे निं तां ओह् पक्खा अवाज निं ता ओह् पक्खा अवाज बड़ी करदा हा ते ओह्दे बाद बड़ा ई खराब हा पर बी ओह्दे पर साफ करने त्रीए दिन अस साफ करदे होंदे हे पक्खे दी जेह्ड़ी उप्परा टाइप दियां कौल्लियां ओह् बी खह्ल्ल उप्पर होई जंदियां हियां पक्खे दी मोटर खराब होई गेई कदें किश होई जंदा हा कदें किश होई जंदा हा मतलब कि बड़े गै गंदी बड़ी गंदी क्वालिटी दा उन्ने ओह् पक्खा दित्ते दा हा असेंगी दे बड़ा जैदा खराब हा दे अस ओह्दे बाद अस असें नमां पक्खा लैना हा पर फ्ही असें नमा पक्का नेईं लैता दे बार बार उस्सी गै ठीक करांदे रेह् उस हट्टी चा लैता हा बडा गै इ'यां शैल नेईं हा इ'यां बडा इ'यां होर टाइप दा हा पता नेईं की जे जेहा पक्खा जिन्दगी च पैह्ली बार दिक्खेआ बड़ा गंदा पक्खा हा खराब हा कन्नै दे बड़ी गंदी ही जेह्ड़ी कम्पनी ही उस कम्पनी बिच जेह्डी कम्पनी बिचा आए दा हा ओह् कम्पनी गै शैल नेई ही तां करी पक्खा बी इन्ना खराब हा कुसै टाइम तारां सड़ी जन्दियां हियां कुसै टाइम किश होई जन्दा हा ते बल्लें बल्लें चलना उ'न्ने बल्लें बल्लें चलदा हा कन्नै जैदा तेज बी नेईं हा चलदा लाईट अगर जैदा तेज होई जन्दी ही तां तार कन्नै ओह् डिग्गी जन्दा हा इन्ना तेज बी नेईं हा चलदा अगर उ'न्ने तेज बी चलना होंदा हा तां डिग्गी जन्दा हा इयां उन्ने चलना बल्लें बल्लें हवा बी नेईं हा दिन्दा घट्ट हवा देनी उ'न्नै ते अवाजां करनियां रातीं सौन बी नेईं देना फिर सेई बी नेईं सकदे हे अस राती इन्ना जैदा इन्ना जैदा खराब पक्का हा ते सेई बी नेईं सकदे हे अस राती टाइम ते शैल नेईं हा होर सारे पक्खे शैल हे ते साढ़ा जेह्ड़ा असें आह्ंदे दा हा पक्खा ओह् बिल्कुल शैल नेईं हा ते फ्ही ओह्दे बाद असें ओह् करी ओड़ेआ बापस कराई ओड़ेआ हा